एहि गाममे जे हॉस्पिटल छै अरे तेना ई सब करै छै ने आगू साफ कए देलक रूमके बाहरमे घिनाएल छै तऽ छै कखनो मोन भेल लापरवाही वाला कखनो मोन भेल तऽ पोछा मारलक झाड़ू मारलक नहि तऽ घिनायले छै तऽ एहिमे तऽ डॉक्टरके ने गलती छै सेविका सहायिका सब जे भरल छै रूममे सरकारके टाके खाइ भी कऽ वास्ते ने पब्लिकके सेवा करैक वास्ते तऽ केओ नहि छै देखै छियै जाइ जे छियै तऽ हम की करऽ जाएब किस्मत जरै छै जे लोक हॉस्पिटल जाइए कहियो जे उमहर जाइ छियै तऽ देखै छियै सबटा पेशेंट सब किलोल काटैया डॉक्टर साहेब हमरा देखियौ हमरा देखियौ डॉक्टर साहेब अपना फोन पर लागल यऽ इसकुल जे छै विद्यालय विद्यालयमे जे आबै छै सब मैडम सब ओ सब की करै छथिन तऽ कुर्सी पर बसि कऽ पान चिबाबै छथिन आ ऊन कटा बुनै छथिन तै सँ नहि होइ छै अगर गरमीके समय रहै छै तऽ ओ पंखा डोलाबै छथिन आ बैस कऽ हँसि कऽ अपन समय बिताबै छथिन तैं केओ विद्यार्थी मारि केलकै ककरो कपार फुटलै कि कान फुटलै हुनका ओहि सबसँ कोनो नहि छै रोड सड़क जे छै ओकरा लोक चाहलक पब्लिक अइ कात ओहि कात सगरो घिनाए दी कतबो सफा कए आयल गऽ लेकिन जकर जे चालि रहै छै ओ छुटै वाला गप नहि छै बुझलक जे नहि छै एखन केओ खाली छै तऽ रोडे पर कचड़ा फेंक देलक रोडे पर गाय कऽ घूर लगाए देलक रोड पर पैखाना कए देलक तऽ इएह तऽ भए गेलै अहाँकेँ लोकके समझदारी ई समझै नहि छै लोक जे नहि इसकुल कार्यालय अथी शौचालय हॉस्पिटल सड़क ई सब सफा रहने सँ मनुष्य कऽ से योग्यता भेटै छै सही भेटै छै स्वास्थ्य भेटै छै जेना वृक्ष लगमे जंगले रहतै तऽ ओ वृक्षमे की हेतै गलतके प्रभाव हेतै तऽ इएह छियै एहिठमा तऽ देखै छियै किछु भए जाय छै किछु लोक सफा किया करै छै जे गन्दगी नहि फैलतै बेमारी कोनो उत्पन्न नहि हेतै ओही चलते ने लोक सफा राखै छै विद्यार्थी इसकुलमे पांचो सए रहै छै पांचो हजार रहै छै तऽ ओ सफा रहतै तखन ने सब रहतै स्वस्थ आ ओ जे गन्दगी फैलल रहतै तऽ मास्टर रहतै स्वस्थ विद्यार्थी अस्वस्थ देखे रहलियैए जे कोना ई दुनिआ जाए रहलैए कखन मनुष्य रहै छै आ कखन चलि जाय छै एकरा वास्तेमे तऽ केओ नहि बताए सकैया